گزشتہ برسوں میں دلی میں تفریحی منظر نامہ کافی حد تک بدل چکا ہے ٹیکنالوجی اور جدید کے آمدنی لوگوں کے تفریحی طریقوں میں نمایاں تبدیلیاں لائیں ہیں مثال کے طور پر پروجیکٹس اور ویڈیو گیمز کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے جو کہ تفریحی تجربات کو بہتر اور دلچسپ بناتا ہے پہلے کے دور میں پہلے کے دور میں لوگ زیادہ تر سنیما گھروں میں جا کر فلمیں دیکھتے تھے لیکن اب لیکن اب پروجیکٹر کی دستیابی نے گھروں میں ہی سنیما جیسا ماحول پیدا کر دیا ہے لوگ اپنی پسند کی فلمیں اور شوز بڑے پردے پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک نیا تجربہ فراہم کرتا ہے اس کے عوا اس کے علاوہ پروجیکٹ کی قیمتوں میں کمی نے آہ کمی نے نہیں عام عوام کے لیے بھی قابل رسائی بنا دیا ہے